जोंहा हिनजाव मानसि जाबाय नालाय सोरांनायनिफ्राय जिउ खांनायनि राहाखो नागिरनांगोन फिसाइनो सोरांनायनिफ्राय खामानियाव थाङो नालाय ओंखाम ओंखाम ओंख्रि संनानै खावनानै जाहोनानै हगारहरखांनायनि उनाव गथ'फोरखौबो जाहोना लोंहोनानै स्कुलाव हगार हरखांनायनि उनाव जि सुनाय गोबोर गारनाय अमा आदार होनाय दाउ अमा आदार होनाय बायदि रोखोम खामानि थायो एखनबा गथ'खौबो दोनलांनांगौ जायो स्कुलाव एखनबा गथ'फोरनि गाननाय जोमनाय सुनाय बायदिसिना खामानि जानाय लोंनाय जगार खालामनांगौ हिनजाव माहारि जानानै बेफोरखौ संसार जालांनायनि बेलायाव फरायनायबो बुरजा गैयानालाय फाइभ थाखो बासिमल' फरायनाय ओंखायनो जेबो लेखा फरा रोङैलाय खामानि साख्रि बायदिसिनाखौबो मोनाखिसै बेबादिनो मावनानै जालांनायाव सोलिलांनो हानाय फिसाइफोरनि खामानि मावनो थांनायाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाय संनाय खावनाय बेफोरबायदियैनो समखौ बारहोलाङो जोङो सानसेयाव